हा मां मानसिक समस्या जे बारे में ॼाणंदी आहियां मानसिक समस्याउनि जी समस्या खे दूरि करण लाइ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थींदा आहिनि जेके असांजी मदद करे सघंदा आहिनि ऐं कई संस्थाऊं बि आहिनि जेके हिन मां ॿाहिरि निकिरण लाइ असांजी मदद कंदियूं आहिनि हीअ में मानसिक समस्या हेल्थ केयर आहिनि ऐं जेके क्लीनिक आहिनि अस्पतालूं हू प्रोफ़ेशनल थेरेपियूं ॾीदियूं आहिनि हू असांजी ट्रीटमेंट कंदियूं आहिनि थेरेपियूं आहिनि असां कांउसलिंग हिक ॿिए सां ॻाल्हाए करे हिन मेंटल हेल्थ खां ॿाहिरि निकिरी सघंदा आहियूं ऐं हीअ ग्रूप में ऐ अनुभव शेयर करे पंहिंजा अनुभव बि शेयर करे करे असां इनखां मदद मिली सघंदी आहे कयईं आस पास अहिड़ियूं वेबसाइट बि आहिनि जेकियूं असांजी मदद करे सघंदियूं आहिनि माउनि खे इन मानसिक समस्या खां ॿाहिरि निकिरणो आहिनि दवाऊं त वठणु ज़रूरी आहिनि पर हिक ॿिए सां ॻाल्हि शेयर करण सां असां थोरो पंहिंजो मन ॿियो करे सघंदा आहियूं